कहीं प्रवचन दे रहा था सब लोग वहाँ पर मीटिंग चल रहा था वहाँ पर जो है सबका अलग अलग जगह के आदमी लोग आया हुआ था और अपना अपना प्रवचन सुना रहा था और कोई कोई अपने अपने भाषा में अपने अपने यहाँ से लोग अपने अपने देश से आया हुआ था तो वहाँ पर जो है सो सब अपने अपने सिस्टम से जहाँ का भाषा जो था वो बोला हमने भी समय हमको भी मिला हमने भी वहाँ पर जा के प्रवचन दिया शु शुद्ध हिंदी में क्येंकि हम लोग शुद्ध हिंदी बोलता हूँ और बोलने के बाद लमसम आधा पौन घंटा लमसम हम लोग हिंदी में प्रवचन किए थे हम तो वहाँ का आदमी देखा और समझा और सुना तो जो है वहाँ पर मैक के तो वहाँ पर वो लोग पूछा इतना अच्छा ढंग से कैसे बोल लेते हो तो हम लोग हमने बताया कि वहाँ हम लोग के गाँव में इसी टाइप से बोला जाता है और हर अच्छा खासा बोला जाता है हिंदी इसी तरह से बोला जाता है अब वहाँ का आदमी सब बहुत हम लोग का तारीफ किया और अच्छी तरह से हम लोग को मंच पर स्वा स्वागत किया क्या बताएँ बहुत अच्छा था वहाँ पर और उस जगह का आदमी लोग हम लोग को बहुत तारीफ किया और कहा कि बहुत अच्छे देश से आप लोग है